प्राचीन समय में ये परंपरा है कि भोजन बनाते समय नहा धो के रसोई घर में आना चाहिए उसके बाद खाना बनाना चाहिए उससे पहले हमारी परंपरा ये है कि नहाने के बाद मंदिर में पूजा होती है और जब भी खाना बनाते हैं तो खा उसमें खाना नहीं खाना चाहिए खाना बनाते समय और तब भी आप खाना खाते हैं तो आसन पे बैठ के खाना खाएँ क्योंकि परम्परा ये है कि आसन पे बैठने से अच्छी तरीके से खाना पचता है और पेट में जाता है और खाना बना खाते समय अगर खाने में बाल आता है तो परम्परा ये है कि वो खाना छोड़ देना चाहिए कुछ लोग ये परम्परा नहीं मानते हैं और पंडा ज़्यादातर पंडितों में ये परम्परा देखी गई है और खाना बनाते समय बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहीं खड़े खड़े खाना खाते रहते हैं और खाना बना खाना खाते समय सूर्य अस्त होने से पहले खा लेना चाहिए खाना